جی سر السلام علیکم جی سر آپ قریشی کباب سے بول رہے ہیں ہاں جی جی سر میں نے پچاس کباب کا آڈر دیا تھا سر کیا وہ پیکنگ ہو گئی ہے جی سر جی سر آپ اسے اچھے فول میں پیک کرائیے گا تاکہ زیادہ دیر تک کھانا گرم رہے کیوںکہ سر مہمان دور آ رہے ہیں اور انہیں آنے میں ابھی کافی وقت بھی لگ سکتا ہے تو سر میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی پیکنگ اچھے سے کریں تاکہ وہ بالکل تر و تازہ اور گرم ہو ٹھیک ہے سر آپ جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے سر آپ کباب کو ہمارے ہمارے آڈر پہ پہنچا دیں ٹھیک سر اوکے تھینک یو سر شکریہ